جی ہاں ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کو آسان بنایا ہے وہاں کچھ نقصانات بھی سامنے آئے ہیں جو میں نے خود محسوس کیا ہے سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ لوگ زیادہ وقت اسکرین پر گزارتے ہیں جس سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے اور نیند پر بھی اثر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ بچے اور جوان سوشل میڈیا میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کی اصل زندگی سے لگاؤ ختم ہو گیا ہے وہ زیادہ تک زیادہ تر ورچوئل دنیا میں رہتے ہیں اور اصلی رشتوں میں دوری محسوس ہوتی ہے اور نقصان یہ ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی کا احساس کم ہو گیا ہے ہر چیز آن لائن شیئر کرنے کی عادت نے پرسنل انفارمیشن کو ایکسپوز کر دیا ہے جو کبھی کبھار مس یوز بھی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی نے کنوینئینس تو دی ہے لیکن اگر اس کا استعمال حد سے زیادہ ہو تو مینٹل ہیلتھ اور سوشل لائف دونوں پر برا اثر ہو سکتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا بیلنس بیلنسڈ استعمال کریں